کیا مجھے بجلی بورڈ والے کسٹمر سے بات ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے میٹر میں بل بہت پیسہ آ گیا ہے تو بھائی یہ کیسے آ گیا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے اور یہ کہ ہم ہمیشہ گھر پہ رہتے نہیں ہیں اور زیادہ استعمال بجلی کرتے بھی نہیں ہیں مگر بہت زیادہ بجلی بل اٹھ گیا ہے تو یہ کیسے ہوگیا ہے بھائی ہم زیادہ چلتا ہے تب پتہ چلا ہے کہ بجلی بل اٹھتا ہے زیادہ جب ہم گھر پہ زیادہ رہتے نہیں ہیں تو بجلی بل زیادہ کیسے اٹھ گیا بجلی وبھاگ والے بھائی سے نویدن ہے کہ وہ تھوڑا جانچ پڑتال کرے یہ کیسے ہوا اور یہ سب ضروری ہے اتنا بجلی بل آنے سے سب کو دقت ہوجاتا ہے جب اتنا چلا نہیں تو اتنا بجلی بل آگیا کیسے اس پہ تھوڑا توجہ دیں بھائی اور اپنے آپ ٹئم نکال کے ہمارے بجلی بورڈ بھائی سے نویدن ہے کہ وہ ہمارا بجلی بورڈ کو چیک کرے میٹر کو بھی چیک کر لے اور اس سے درخواست ہے کہ تھوڑا رحم کرے ہم سب پہ اور یہیں پہ اپنا بات ختم کرتا ہوں